अगर अस गेम दी गल्ल करचै ते गेम दा बड़ा ज्यादा म्हत्त्व अज्जै दे जमाने बिच हर इक स्कूल बिच दिक्खो तुस तां बच्चेंई गेमां जरूर खढांदे न क्यूंकि गेम खेलने कन्नै केह् होंदा ऐ इक तां बच्चे फिजिकली फिट रौंह्नदे न आलसपन बगैरा दूर होंदा ऐ जि'यां मैं अपनी गल्ल करां तां मैं मेरी सबतो फेवरेट गेम जेह्ड़ी ऐ खो खो ऐ एह्दे विच केह् होंदा कि इक तां अस सारे इस गेम बिच मिली जुलियै खेलने होन्ने आं नाले एह्दे बिच बड़ा ज्यादा एन्जाय करने होन्ने अस इक दुए कन्नै गेम खेलने कन्नै बंदा फिट रोह्नदा ऐ जरुरी नि कि हर इक स्कूलें बिच गै खाली गेम खेली जन्दी ते इयां अस अपने घरे दे भैन भ्राएं कन्नै बी गेम खेलने जि'यां कैरम बोर्ड होइया लूडो होइया ते बैट बाल होइया बैडमिंटन होइया हर इक गेम अस खेलने होना गेम बिच असें इन्ना मजा औंदा कि मतलब गेम जिल्लै अस खेलना स्टार्ट करगे ना तां असें सारियां ओह् टैंशनां जेह्ड़े स्ट्रैस साढ़े दिमाग उप्पर होंदा हां ते ओ स मतलब खत्म होई जंदा सारा कुछ मतलब इन्ना असें अनंद औंदा ना गेम बिच खेलने कन्नै कि अगर इयां गेम अस जिल्लै खेलने होने आं ते गेम खेलने दे बाद अस इयां दिक्खोग कि जेह्ड़ी साढ़े बिच सुस्ती होंदी ना ओह् सारी गे दूर होई जन्दी ऐ ते असेंई अपने घर दे बड्डें ई वि गेम वगैरा खलाने चाहिदी चलो ज्यादातर जेह्ड़े स्याने हैन ओ और कोई गेम नि खेली सकदे बेहियै जि'यां कैरम बोर्ड होइया फोन बिच दिखने होन्ने आं लूडो जिल्लै अस फ्री टाइम बिच होने आं तां लूडो खेली सकनेआं कैरम बोर्ड खेली सकनेआं बड्डे बंदे कन्नै ते नाले अपने भैने भ्राएं कन्नै बी गेम खेली सकनेआं जिल्लै साढ़ा किसे बिच कोई मतलब कम्म बिच मतलब मन नेईं लग्गा दा ते अस केह् करने होन्ने जल्दी जल्दी फोन खोलने आं ते ओह्दे बिच दिक्खनेआं अस लूडो चार पंज और बंदे सद्दे तां अस गेम खेलना शुरू होई जन्नेआं एह्दे कन्नै केह् होंदा इक तां साढ़ा जेह्ड़ा माइंड ऐ ओ शांत होंदा ते कन्नै असेंई एह्दे बिच बड़ा गै ज्यादा मजा आंदा